विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए सबसे सही साधन रेडियो टेलीविजन मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया इत्यादि है इस यह सबसे लोगों तक सोशल मीडिया से बहुत जल्दी ही कोई भी मैसेज पहुँचाया जाता है